हाँ हाल ही में घटना घटित हुई है या फिर उसको न्यूज़ कह लिया जाए मैं एक थिएटर में गई थी जहाँ पर वहाँ पर एक नाटक दृश्यत किया जा रहा था जिसका नाम था सिंहासन खाली है यह एक पॉलिटिकल सटायरीकल प्ले था मतलब राजनीतिक रूप से वो व्यंगा व्यंगात्मक प्ले था नाटक था जो कि यह बताता है की वर्षों से राजनीतिक हथकंडों में आम जो प्रजा होती है वो किस प्रकार फसी जा रही है उसका किस प्रकार शोषण किया जा रहा है राजा या फिर नेता किस प्रकार जनता को झूठे दिलासे देकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं तथा उनका जीवन भर शोषण करते रहते हैं तो यह घटना शायद घटना तो नहीं कहूँगी एक न्यूज कहूँगी या एक वाक्य कहूँगी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा और मेरी एक आम दिनचर्या में एक अच्छा जिसने प्रभाव डाला